हमारे पास खेती बाड़ी है बगल में हरा चारा होता है गईया भैंस वहाँ चराने ले जाते हैं और हरा चारा काट कर भी लाते हैं गईया भैंस को खिलाते हैं पानी पिलाते हैं फिर कभी कभी तो उसको सूख जाता है पानी कम हो जाता है तो दूर से लाते हैं अपनों को पीने के लिए गईया भैंस को पिलाने के लिए कभी कभी तो जो है मेरी जानवर प्यासे ही मर जाते हैं पानी नहीं होता हम लोग भी पानी के लिए एकदम गला सूख जाता है और हमारे यहाँ अगल बगल चारा काट के लाते हैं गईया को खिलाते हैं ब बारिश के मौसम में देखते हैं उसको बीमार न हो जाए गंदगी से बचाते हैं उसको चारा वारा खिलाते हैं काट कर लाते हैं दूर दूर से पानी लाते हैं पिलाते हैं कभी कम मेरे पास खेत है गईया को चराने ले जाते हैं वहाँ पे बांधते हैं गईया भैंस चरती है खाती रहती है चारा काट के भी लाते हैं उसको गालते हैं खिलाते हैं दूर से पानी पिलाते हैं उसको नहलाते हैं पिलाते हैं देते हैं कभी गैया गंदा पानी न पी ले प्लास्टिक न खा ले कभी कभी गैया खा लेती पेट में कैंसर बन जाता है उसको देखते हैं डॉक्टर बुलाते हैं दवा कराते हैं गैया जो है उसको देखभाल करना पड़ता है खेत में बाँध देते हैं चरता है नया चारा